गुजरात जाम जल्दी अॻियां वधी रहणो आहे गुजरात में पंज हज़ार नंढियूं वॾियूं इंड्रस्ट्री हाणे खुलणु वारियूं आहिनि हुनमें वधीक अञा टेक्नोलॉजी बि अचणु रही आहे जींअ हाल ई में असां ॿुधियो आहे टेसला हिकु हेक हेड क्वाटर कारिनि जो इते खुलण वारो आहे गुजरात में ॾिसण वञूं त वधीक इंड्रस्ट्री जेकियूं आहिनि उहो सूरत में आहिनि उणिवीह सौ सतरि में गुजरात में इंड्रस्ट्री अचण चालू थी वयूं हुयूं ऐं उण उणिवीह सौ असी ताईं डायमंड जो इहो कम बि सूरत में अची रहियो हुओ जींअ डायमंड कटिंग थींदी आहे त जाम सारा ॿाहिरां माण्हू बि गुजरात में ईंदा आहिनि उन जो हिते इंड्रस्ट्री में ईंदा आहिनि ऐं गु गुजरात में ॾिसणु वञूं त डिजिटल पेमेंटूं जाम कमु अञा अॻियां वधी रहियो आहे ऐं वधीक इंड्रस्ट्री जेकी सूरत में आहिनि त ॿाहिरां जा माण्हू उते अची करे ज जाम कपिड़ा वठी वेंदा आहिनि जे जेखां देश जी जेकी इकनोमी आहे जाम जल्दी अॻियां वधी रही आहे जाम सारा माण्हू दुबई मां ईंदा आहिनि डायमंड ॾिसण जे लाइ सूरत में ऐं गूजरात में बि ईंदा आहिनि पंहिंजे माल ख़रीदण लाइ उतां खां वठी करे वठी वेंदा आहिनि गुजरात में ऐं इंपोट जो जाम वधीक कमु आहे पोरबंदर खां वठी करे वो शिप में माल पहुचाए करे पंहिंजे देश में खणी वेंदा आहिनि